हमर सभसे पैघ उपलब्धि अछि जे हम पढि लिखक अभी शिक्षिका छी ओना जे उपलब्धि हम चाहैत रही ओ तऽ नहि भेटल लेकिन जे उपलब्धि यऽ हम शिक्षिका जे छी तेकरेमे हम खुश छी आओर सभसॅं बेसी गर्वके बात आब जे छै से हमर सभके लाइफ़मे ज़िंदगीमे हमर बच्चा छै अगर बच्चा किछु करै छै तऽ माय बापके लेल सभसे गर्वके क्षण वएह होइ छै अगर बढ़िआँ उपलब्धि हासिल करै छै बच्चा तऽ माय बाप बहुत गौरवान्वित होइ छै तऽ हमर बेटी तऽ अभी छोट यऽ नाइन्थमे पढ़ै यऽ लेकिन अगर ओ अपन क्लासमे फ़र्स्ट आबै यऽ प्रथम पोजिसन पर अगर ओ रहैत यऽ आ बोर्ड पर जे अगर ओकर नाम लिखायल जे रहै यऽ तऽ बहुत जब देख़य लए जाइ छी जखन बच्चाके माता पिताके ओतऽ जब मीटिंगमे बुलायल जाइत यऽ तखन बहुत गर्वके क्षण होइ छै जे हम अपन बच्चाके एतबा संस्कार देलहुॅं हँ जे हमर बच्चा ई अथी पर यऽ तऽ बहुत गर्वके बात होइ छै अगर बच्चासभ बढ़िआँ कऽ रहलै हँ लाइफ़मे तऽ